मैडम एक लेप लैपटॉप लेना था कुछ प्राइस बता कुछ प्राइस बता देते लम सम कुछ प्राइस बताएँगे अस्सी हज़ार तो अस्सी हज़ार कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हैं वह तो बात सही है तो डेल कम्पनी डेल कम्पनी का दे सेट भी तो ज़्यादा है इतने दे दो अरे यह तो कहेंगे नहीं फ्री में दे दो फ्री में नहीं लेना है लेकिन उचित रेट लगाइए ना मैडम अभी आपका शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है

शाम को आठ बजे तक ठीक है हम देखिए आते हैं आपकी दुकान पर आते हैं लेकिन रेट का ध्यान रखना मैडम कहीं से मुझे ऐसा ना लगे की हाँ मुझे ऐसा ना लगे कि ज़्यादा महंगा मिल गया इसलिए आपका दुकान का नाम सुना है मैंने और बहुत अच्छी दुकान है आपकी कई लोग वहाँ अच्छी क्वालिटी का मिलता है

हाँ वह बात तो ठीक है मैडम ठीक है आते हैं आपकी दुकान पर हाँ और रेट का थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे आपसे रिक्वेस्ट जित जितना हो सके उतना आप कर देना हाँ जितना हो सके उतना कर देना हाँ चलो तब तो मैनेज कर लूँगा मैं ठीक है हाँ ठीक है ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा